آج میں اپنے بمبئی کے سفر کے بارے میں بتانا چاہوں گی ہم بمبئی فروری کے مہینے میں گئے تھے ہمیں اندازہ تھا شاید وہاں پر ٹھنڈ ہوگی لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کا موسم بالکل گویا دلی کے موسم سے مختلف تھا وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی ہم بمبئی اپنے فیملی فرینڈ کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے وہاں جاتے ہی ہم نے ان کی شادی کو اٹینڈ کرا پھر اس کے بعد رات میں ہم رسیپشن کے بعد ہماری ڈرائیو پہ مرین ڈرائیوز پر ہم نے چائے پی اور ہم تاج ہوٹل میں رکے تھے وہاں پر ہم نے وہاں کا بفے کھایا جہاں پر بفے میں بہت مزے مزے کی چیزیں تھی اور اس کے بعد ہم گھومنے کے لئے نکل گئے ہم آئی لینڈ پر گئے جس کا نام تھا ہم آئی لینڈ پر گئے اور جوہو چوپاٹی پہ گئے اور اور شواجی چھترپتی میوزیم میں گئے چھترپتی میوزیم میں جا کر ہم نے طرح طرح کی چیزیں دیکھی جیسے کہ ان کی تلواریں ان کے زمانے کے سکے ان کی پوشاکیں اور دیگر اور بھی چیزیں دیکھی وہ اس میوزیم بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے ایک جو بہت زیادہ دلکش ہے اس کے بعد ہم حاجی علی گئے حاجی علی جا کر ہم نے وہاں پر بہت سارے فوٹوز کھنچوائے اور وہ جگہ ہمیں اچھی لگی پھر ہم اگلے دن اور بھی جگہوں پہ گئے ایک دن ہم نے وہاں پر شاپنگ کری اور ہم جو جس ٹرین سے گئے تھے اس ٹرین کا نام ڈورنٹو تھا اس ٹرین میں وہ اے سی تھی جس میں ہم نے بہت اسانی سے سفر کیا اس میں ہمیں تینوں وقت کا کھانا ملا تھا صبح کا ناشتا دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے میں ہمیں ملا تھا پنیر دال روٹی سبزی اور شام کا ناشتا جس میں چائے کچوڑی اور بریڈ بٹر تھا اور رات کے کھانے میں بھی شاہی پنیر دال چاول اور میٹھا تھا ممبئی کا یہ سفر میری زندگی کا سب سے یادگار سفر تھا کیونکہ ہم سب پوری فیملی ایک ساتھ مل کر گئے تھے اور فیملی کے ساتھ جانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو یہ سفر میں کبھی نہیں بھول سکتی ممبئی سے آنے کے بعد

اگلے ہفتے آگرہ گئے آگرہ میں آگرہ ہم صرف صبح سے شام تک کے لئے گئے تھے وہاں پر ہم تاج محل میں گھومے اور فتح پور سیکری دیکھی وہاں پر ہم نے ہم کار سے گئے کار کا سفر کیا جو اپنے آپ میں ایک یادگار سفر تھا آگرہ میں اور میرے گھر والے گئے تھے ہمیں آگرہ جانے کا بہت من تھا لیکن آگرہ میں بھی بہت زیادہ گرمی تھی آگرہ کا سفر ایک یادگار سفر ہے